आंनियाव सेमसांनि मोनसे फन दङ आङो बे फनखौ दिनैसिम बोसोरथाम जाबाय बाहायनाया दा फननि खेमेरा कुवालिटि याबो जोबोर मोजाङानो बेवहाय अनेक स्पेसिफिकेसन गोबां फिचोर्स दं जेरै नायट मद होयो नायट मदाव बुहुद मोजां पोर्सनेल प्रफेशनोल मद दं बेवहाय आयस' माबा माबि एसेट्रा एसेट्रा बहुद स्पेसिफिकेसन फिचेर्सफोर दं प्लास अफिसियेल इउजनि थाखायबो जेरै एम एस वर्द वर्द एक्सेल बेफोरखौ फननि फनावनो खालायजोबनो हायो गासैखौबो